हिकु दफ़ो असां घुमणु निकितासीं ॿाहिरि मूंखे पखियूं ॾिसण जो ॾाढो शौक़ु आहे इन करे साम्हूं मूंखे हिकु जॻहि ते पखियुनि जो झुंडु ॾिसणु आयो पखी ॾिठासीं त विदेश मां आयल हुया फ्लेमिंग लोनार लेक जा पखी जेके उते गॾु वेही झुंड में वेही करे कुझु खाधलु खुराकियल जॾहिं चुॻे रहिया हुया उहे मुंहिंजे वेझो हुया त तंहिं हूंदे बि उहे उॾनि न पिया उते आराम सां वेठा हुआ मूंखे ॾिसी अचरज पियो लॻे त मां हीअं ॾिसी करे की भाई हीअं मूंखे ॾिसी करे बि माण्हुनि खे ॾिसी घणे भाङे पखी उॾी वेंदा आहिनि पर हीउ उते उते जो उते झुंड में वेठा हुया पंहिंजो खाई रहिया हुया त थोरी देरि खां पोइ मूंखे इहो ॾिसी करे मां उन्हनि जूं शूटिंग भरी वीडियोस लाथा ऐं तंहिं हूंदे बि उहे सभु सेव कया पर उहे तंहिं हूंदे बि पंहिंजे उते जो उते वेठा हुया हीउ उन्हनि जो मूंखे अॼु ॾींहुं ताईं मूंखे जेके यादगारु आहिनि ॻाल्हियूं हीउ सीन यादि ईंदो आहे मूंखे ॾाढो उहो की भाई हे कीअं वेठा हुया